سر میری راہل ٹریویل سے بات ہو رہی ہے مجھے ایک گاڑی بک کرانی تھی جی سر مطلب سیون سیٹر چاہیے کیونکہ میرے دوست ہیں سارے تو ہم منالی جانے کا پلان بنا رہا جی سر سر تو اس کے لیے مجھے گاڑی بک کرانی تھی آپ سے جی سر سیون سیٹر سر اے سی تو چاہیے ہوگا چاہے ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو لیکن اے سی تو ہمیں چاہیے جی سر کیونکہ سفر ہے سفر میں اے سی چاہیے اور گاڑی میں وہ ہونا چاہیے میوزک سسٹم اے سی وغیرہ مطلب سب کچھ ہی ہونا چاہیے اچھی کار چاہیے ہمیں جی سر ڈرائیور بھی اچھا چاہیے جو اچھی گاڑی چلائے جی سر جی جی سر اور کتنے پیسوں میں ہوگی یہ منالی جانے جانا کرنا ہے ہمیں جی سر سر آپ کتنے مانگ رہا آٹھ ہزار سر تھوڑا اوپر نیچے کر لئے سات ہزار کر لئے آٹھ چھ ہزار کر لئے ٹھیک ہے سر سر مجھے ایسی کار چاہیے جس میں مجھے اچھا بھی لگے اور جانے میں مزہ بھی آئے اوکے سر اوکے سر تو میں نے آپ سے بکنگ کر لی سر آپ ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیے گا اوکے سر